ہلو بھائی آپ گلاؤٹی الیکٹرانک سے بول رہے ہیں ہاں مجھے اے سی لگوانا تھا اپنے آفس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو اے سی سی لگوانا تھا جو زیادہ کول کرے وہی والا چاہیے ہاں پانچ چھ ایسے چاہیے تھا نیچے اوپر دونوں دونوں جگہ پہ لگوانا ہے اس کا دام دام کتنا ہوگا بھائی ہاں پیسے کی چنتا مت کریے آپ اے سی بس اچھا چاہیے اچھا کاریگر بھی ملنا چاہیے دونوں جگہ پہ لگوانا ہے اوپر بھی لگوانا ہے اور نیچے بھی لگوانا ہے کاریگر بھی کاریگر بھی اچھا چاہیے جو اچھے سے کام کر سکے ہاں جو اچھے سے کام کر سکے پیسہ تب بتا سکتے ہیں اسی وقت کتنا لگے گا جو جو اے سی لگانے آئے گا وہی کاریگر چاہیے ہاں تو پیسہ حساب تھوڑا لگائیے گا ہاں وہی تیس ہزار سے زیادہ بھائی اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک کل آؤ تو ان شاء اللہ ٹھیک ہے بھائی شکریہ